हेलो ओला से बोल रहे जी हमें रात को हमारी प्लेन है तो हमें दो बजें ऑटो चाहिए था क्या हमें दो नवंबर को ऑटो मिल जाएगा रात को दो बजे जी हमारी प्लेन तीन बजे है तो हमारे घर से जाने में कम से कम पैंतालीस मिनट लगेंगी घर से एयरपोर्ट पहुँचने में तो हमें दो बजे ऑटो चाहिए जी धन्यवाद आपका